ہیلو کیا یہ محمد سُہیل ہے یہ میڈیا سے عبدالرّحمن ہے میں نے سُنا ہے کہ پڑوس میں کوئی اہم واقعہ ہُوا ہے کیا آپ تفصیلات بتا سکتے ہیں او یہ سنجیدہ لگتا ہے کیا کوئی زخمی یا جانی نقصان ہُوا مجھے یہ سُن کر خوشی ہوئی کہ کسی کو تکلیف نہیں ہوئی کیا آپ جانتے ہیں کہ آگ کس وجہ سے لگی قابلِ فہم بات ہے تحقیقات میں وقت لگتا ہے کمیونٹی نے اِس واقعے پر کیا ردِ عمل دیا ہے یہ سُن کر بہت اچھا لگا کہ کمیونٹی کس طرح اکٹھی ہو رہی ہے کیا کوئی اور چیز ہے جسے آپ شامل کرنا چاہیں گے یا لوگوں کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے اِن تفصیلات کا اشتراک کرنے کے لیے شُکریہ محمد سُہیل عوام کو باخبر رکھنا ضروری ہے ہم اِس واقعے کی ذمہ داری کے ساتھ رپوٹ کرنا یقینی بنائیں گے اگر کوئی اپ ڈیٹ ہیں تو براہِ کرم مجھ سے رابطہ کرنے میں سنکوچ نہ کریں اوکے بائے